ایک ایک انیس سو چورانوے چھ ایک انیس سو چورانوے سن دو ہزار پانچ چھ سات نو دس سن دو ہزار پندرہ نو دس سن دو ہزار تئیس